یوٹیوب پر سکھانے اور بنانے کی ترکیب کا جو چلن چینل ہے جو چینل ہے وہ زیادہ پسند ہے وہ ہے یاسمین ہما خان کا چینل اور ککنگ میں لبنہ کا چینل ان کی ان کے ریسیپیز میں نے ٹرائی کری ہیں اور ان کی ریسیپی میں نے ان کی ان سے یوٹیوب کے ذریعہ جو سیکھا ہے وہ ہے میں نے چکن ٹکا بریانی بنانی سیکھی ہے